हँ

जी कहू एहिसँ आगाँ बताउ एहिसँ आगाँ काल्हि हम अहाँके जे छै से नओ बजे आबि जायब

अहाँ जतेक दए देबै ततेक हम लए लेबै आओर आओर कए गो बच्चा यए अच्छा तऽ दुनू बच्चा तखन तऽ दू आदमीसँ हमसभ आयब हँ दू आदमीसँ आयब नहि नहि नहि नहि हम एगोके कटबै एगोके दोसर आदमी कटतै

अहाँ अस्तुरा जे छै से रखने रहब आओर जे छै से बौआ बुच्चीके कपड़ा लत्ता आओर पैसा कौड़ी जे छै से ओरिया कऽ रखने रहब

हँ ह्म्म आ दू दू हजार रुपैआ हमरा लेल एगो धोती एगो कुर्ता हँ तऽ दू हजार भेल ने हम दू आदमीसँ छी तऽ दू हजार भेल ने हँ तऽ अहाँ जे छै से नहि तऽ अहाँ जे छै से दू आदमी छी हम तऽ पन्द्रह सए रुपैआ लगबे टा करत तऽ तऽ तऽ हमरोसभ तऽ हँ हँ तऽ हमरोसभके तऽ एगो अहीँसभ देखयबला छियै आओर के छै हमरसभके देखयवला अहाँसभ नहि देबै तखन के देतै

हँ तऽ अहाँ जे छै से ओरिया

हँ तऽ बादमे जे छै से मुकरबै नहि जतेक चीज गछलियै हन ततेक चीज दए देबै अच्छा अहाँ एके तऽ अहाँ जे छै से एके हजार टाका देबै ठीक छै